हम अपना परि धार्मिक त्योहार परिवार के साथ मनाते हैं हम दिवाली पाँच दिन का त्योहार होता है उसमें धनतेरस के दिन दीये उये सजाते हैं घर को सजाते हैं अंदर बाहर लगाते हैं उस दिन धनवंतरी भगवान की पूजा सारा परिवार मिलकर करते हैं दूसरे दिन चौदस के दिन भगवान यमराज की पूजा होती है सारा परिवार मिल कर इस त्योहार को हम बड़ी खुशियों से मनाते हैं क्योंकि यह हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार रहता है और पाँच दिन तक बड़ा उत्साह रहता है इसमें और तीसरे दिन दिवाली रहती है उस दिन माता लक्ष्मी का पूजन होता है उस दिन सुबह से तैयारी चलती है घर में बहुत सारे व्यंजन बनते हैं मिठाइयाँ बनती है सब लोगों के लिए कपड़े आते हैं नए सब बच्चे बड़े उत्साह में रहते हैं पटाखे लाते हैं पटाखे फोड़ते हैं और माता जी की पूजा शाम के टाइम सारा परिवार मिल कर बड़े उत्साह से करता है और सारे घर को दीपमालाओं से सजाया जाता है मंदिरों में जाते हैं वहाँ दीये लगाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह त्योहार अच्छा हँसी खुशी से म मने और दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है तो छप्पन भोग भगवान को लगाए जाते हैं छप्पन प्रकार के व्यंजन बनते हैं भगवान गोवर्धन को उस पूजन के साथ खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं और दूसरे पाँचवें दिन हम भाई दूज मनाते हैं अपने भाइयों के मंगल कामना के लिए उनको मंगल तिलक लगाते हैं उनके परिवार को अपने घर खाना खाने बुलाते हैं और भाई भतीजों को उपहार में कुछ देते हैं और भाई भी अपने बहन को कुछ दे कर जाता है